नमस्ते नमस्ते आप कौन बोल रहे हैं अच्छा सोनाटा कम्पनी से जी जी बताइए अच्छा अच्छा आपका कौन से किस प्रकार की दवाई है अभी आपके पास अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो ओके क्या कैसा कैसा रेट है अभी हमको बता दीजिए उसके बाद डिस्कस कर लें फ़िर सब अपन अच्छा आपका रेट वैसे कितना है उसका पेट दर्द का तो हमें कितने डिस्काउन्ट पर मिलेगा अच्छा चालीस में मिल जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है बढ़िया काम वाम करेगी न कारगर होगी अरे उससे जैसे कोई बच्चों को एलर्जी वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा हाँ कोई नहीं तो कई दवाएँ होती हैं न तो बच्चों को सूट नहीं करती हैं तो शिकायत आ जाती है रिएक्शन कर जाता है न तो हमको कन्फर्म करना पड़ता है हाँ तो सैम्पल आप ले औ कल लगभग हम शाम को अवेलेबल रहेंगे तो आप शाम को आ जाइएगा यह बुखार वाली जो आप दवा देंगे बच्चों की यह ज़्यादा प्राब्लम हो गई आजकल बुखार की तो यह ज़रूर दे दीजिएगा ठीक है बाकी जो आप लेकर आएँगे सब कुछ हम देख लेंगे तो यह कितने रेट में होगा बुखार वाला इसका बुखार वाला रेट समझ लें पब्लिक रेट हमारा कितना रहेगा लगभग कितना होगा अच्छा पचास परसेन्ट ऑफ़ चलिए पचहत्तर रुपये चलिए थोड़ा और परसेन्ट बढ़ा लीजिएगा थोड़ा इधर उधर कर लेंगे हमारा आपका रिश्ता बना रहेगा बाकी आना जाना पहुँचाते रहिएगा वाहिए हाँ बढ़िया से है आप सारा ओ लेकर आ जाइएगा पूरा देख लेंगे सारी दवा क्या कैसे फार्मूला है उसका तो उसी बेस पर होगा सब कुछ ठीक है अरे एक बात और वह बच्चों के ताकत की दवा है क्या आपके पास हाँ हाँ वही आजकल ज़्यादा कस्टमर माँगते हैं न बच्चे आजकल थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं हाँ और बच्चों के लिए बुखार उखार का जो है इंजेक्सन कुछ इंजेक्सन वगैरह भी लेते आइएगा होगा तो चलिए ठीक है कल शाम को लेकिन आप आ जाइएगा ताकि कल हम आपको अवेलेवल नहीं तो कब मिले कब न मिलें टाइम नहीं रहता है ठीक नमस्ते नमस्ते